शुभ शुभ कार्य के लिए हम लोग शादी विवाह में जैसे जो होता है वो पहले हर कीर्तन करवाते हैं या पाठ बैठाते हैं या हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं रात भर मतलब वह जो है हनुमान चालीसा होता है और इसके बाद तब जो है कि शादी विवाह होता है और जो अथवा मन्नत के लिए हम लोग मानते हैं कि जैसे में हमारा घर द्वार बन जाए अहा अच्छा से मतलब मेरा कोई जो है कार्य है जो मानते हैं कि वो पूरा हो जाए तो हम लोग मतलब देवी देवताओं को मतलब मन्नत मानते हैं कि मतलब पूरा हो जाएगा तो हम लोग जैसे जाते हैं मइहर विंध्याचल या जो है काशी जी यहाँ यह मतलब हर एक मंदिर पर जो है यहाँ मौनी बाबा हैं माधवानंद बाबा हैं दुर्गा माई बुढ़िया माई हम लोग के यहाँ जो यहाँ हथियाराम में हैं इन लोगों के लिए मतलब हम लोग मन्नत मानते हैं कि जब हम लोग का पूरा हो जाएगा तो मतलब आप लोग का पूजा पाठ अच्छे से करेंगे हम लोग खुशहाल हम लोग को खुशहाल बनाए रखें और हम लोग आपका मतलब पूजा पाठ करेंगे और जैसे में है ये मन्नतें भी मानते हैं कि मतलब किसी समय तक मतलब बच्चा नहीं हुआ और यहाँ वहाँ मतलब दौड़ते धूपते हैं ओझा सोखा के पास या डॉक्टर के पास मतलब बच्चे नहीं होते तो हार मान कर हम लोग मतलब भगवान से मन्नत माँगते हैं विनती करते हैं प्राथना करते हैं कि हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम आपके यहाँ आएंगे माथा टेकेंगे नारियल चुनरी मतलब ये सब और जो है हलवा पूड़ी बनाकर मतलब आपको चढ़ाएंगे आपके यहाँ आपके यहाँ मतलब हम दर्शन करने आएंगे मतलब माता रानी से या भगवान से मतलब यही प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं कि हे माता हम लोग पर मतलब कृपा बनाए रखना आपका मतलब हम जो है ये पूजन पाठ मतलब अच्छे से करेंगे और मनौती इसलिए मतलब मानते हैं शुभ काम शुभ कामों के लिए मतलब हम मानते हैं और जो है पूरा हो जाता है हम लोग का काम तो हम लोग मतलब माता रानी के मतलब या जो है देवी देवता हैं ऊ लोग के स्थान पर मतलब हम लोग जाते हैं पूजा पाठ मतलब करते हैं